اسے بہت زیادہ وقت لگا کر نہیں بلکہ فوری طور پر کھانا بنانا پسند ہے اور میں جب کوئی نئی چیز بنا رہا ہوتا ہوں تو میں اس کی اگر ترکیب نہیں جانتا ہوں تو میں اسے اپنے کسی ایسے اگر کوئی ایسی نئی چیز بناتے سمے میں اپنی پرانی جو ترکیب ہے اس کا استعمال کر لیتا ہوں اور اس کی جو ترکیبیں ہے اس کو میں آزمائش میں لے کر آتا ہوں